टेक्नल'जि या दानि जुगाव बहुथ न'खर सलायनायानो जा बबावबा थांनायानो जा बिदिआव बुहुथ मोजां जादों मोजां जायो मानोना गोदोनि दिनाव जोङो अबावबाफोर थांनोबाबो सानसे थाला लायोमोन गारि गुरा लासै थांनाय जायोमोन लामा सामा मोजां जानायखाय दानि जुगाव टेक्नल'जि दावगानाय जौगानायनि थाखाय जोङो दसेनो थांनानै दसेनो फैनो हायो आरो गोदोनि दिनाव जोङो आलासि जानो थांबा अबावबा थांबा जोङो आलासिफोरनाव थांबा बिदिनैसो थांनानैसो गुरब्ला नुजा हैनानै आलासि जानो फैदों होननानै खिथा हो नुजा हैयोमोन दानि दिनाव फनजोंनो खिथा हरनानै न'आव दं ना गैया मा खालामदों आलासि जानो थांनो होन्नानै जोङो थांनो हायो आरो बिदिनो जोङो गारि गुरा निजा निजा गाव गाबागाव टेक्नल'जि लानानै जों माबा दावगानो हाबाय मबाइल गैयै थानायनिफ्राय जोङो गोबां खामानि दावगालांनो हादों बिदिनो गोबां जायगाफोराव माबा माबि जाबाबो निउजआरि बायदिसिना जों मबाइलावनो नुजोबो टेक्नल'जि नि दारै बिदिनो आरो जों फैसा थाखा गोनांथि जाबाययोबा फैसा थाखाफोरखौ आखायफोराव बुरजा लांनानै थांनो गोनांथि गैलाया दखानफोरावनो इउपिआइ जों सोनानै ट्रान्सफार हरनो हायो दानो अबावबा माबा मोनसे बेमार आजार जादों फैसा नांब्रबगौ होनबा बैजों एकाउन्ट नाव सोनानै हरनो हायो इउपिआइ नि गेजेरजों टेक्नल'जि नि गेजेर थानायनि थाखायन्थ' बिदिनो आरो जोङो लकडाउन समफोराव बिदिनो गारि गुरा खारनाय स्कुल बन्द' जानाय समाव गोबां मानसिफोरानो खस्थ' मोनदोंमोन नाथाय टेक्नल'जि नि गेजेरजों बिदिनो अनलाइन नि गेजेरजों लेखा फोरोंनाय गथ'फोरखौ साथ्र'फोरखौ मबाइल नि दारै नेट नि दारै बिदिनो अनलाइन क्लास खालामनाय अनलाइन बिदिनो फरायसाफोरखौ फोरोंनाय बायदिसिना नेट नि गेजेरजों फोरोंनो हा हानाय जादों टेक्नल'जि नि गेजेरजों बेबायदिनो गोबां स्कुलानो जा अबा मेडिकेल आरि अबावबाफोर ट्रेन टिकेट दाननायफोराव जोङो अनलाइन नि दारै बिदिनो गोजानाव थांलाया बासिनो जायगाफोरावनो मबाइल फोरजों जोङो ट्रेन टिकेट फोरखौ दान्नो हायो कम्पिउटार फोरजों टेक्नल'जि नि गेजेरजों जोङो ट्रेन टिकेट फोरखौ दान्नानै लानो हायो गोजान जायगायाव थांलाया बासिनो जायगायावनो थानानै बिदिनो दानि जुगाव टेक्नल'जि नि गेजेरजों जों गोबां खामानि आवगायलांनो हाबाय टेक्नल'जि गैयामोनबा जों बिबायदि गोबां खामानि दावगा लांनो हानाय नङामोन बिनिखायनो जोंनो टेक्नल'जि नि गोनांथि गोनांथार आंनि बुंनांगौवा बेखिनियानो